ہاں میں نے کئی بار دوستوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بائک سفر میں گیا ہوں یہ جو میرا سفر رہا ہے وہ بہت آنند دایک گیا تھا جو سفر میں یوجنا بنانے کے لیے ہم سب ساتھ ملے تھے اور کئی لوگوں نے اپنے سوال بھی رکھے اور اس کا سجھاؤ بھی دیے ہم نے اپنی جگہ ڈیسائڈ کری کہ ہمیں کہاں پر جانا ہے ہم نے سرکھشا کی چیزیں رکھیں اور اس کی گیٹ طے کر لی سفر کی تیاری کرتے سمے ہم نے اپنی بائیکوں کی جانچ بھی کرائی اس میں پیٹرول وغیرہ صحیح کروایا اس کی مینٹنینس صحیح کروائی اس اس کی آوشیہ چیزیں بھی ہم نے کئی پیک کر لی جیسے کہ پانی ہو گیا اسنیکس ہو گئے ٹول کٹ ہو گئے اور پہننے کے کپڑے وغیرہ یہ سب سرکھشا کے لیے ہم نے ہیلمٹ رکھا اور بائک گیئرس جو ہوتے ہیں وہ امپوٹینٹ تھے بہت اور پھر ہم نے یہاں سے اپنے جو کام کام کر رہے تھے جو ہم سب کام کا اس سے تھوڑا ہم نے بریک لیا کچھ دن کی ہم نے وکیشن لی ہم نے آفس سے جو جو جو کام تھے بزنس وغیرہ تھوڑی ہولیڈے لیا پھر ہم سب دوستوں نے پلان بنایا جانے کا پھر ہم سب یہاں سے نکلے صبح پانچ بجے قریب پھر ہم نے وہاں سے کئی جگہ گھومے ہم نے سب کو ساتھ میں رکھا زیادہ اوور اسپیڈنگ نہیں کری اوور اسپیڈنگ کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ خلاف ہے قانون کے اور میں یہی صلاح دوں گا کہ سبھی لوگوں کو جو جو جانا چاہتا ہے بائک کے لیے رائیڈنگ کے لیے وہ ایک بار جائے ضرور اس سے مدد بہت ہوتی ہے چاروں طرف دیکھنے کی پہچاننے کی سب چیز کی